جی شادیوں میں بہت سارے طرح کے لطف اٹھاتے ہیں لوگ جی جیسے گانا بجانا ناچ بہت جگہ ہر کوئی کے ہر کسی کے گھر میں تو نہیں ہوتا ہے ناچ گانا کہیں کہیں ناچ گانا بھی ہوتا ہے کہیں میوزک بھی بجایا جاتا ہے جی جی بہت طرح کے میوزک ہیں جی ہر طرح کے لوگ بہت کپڑے لاتے ہیں گہنے زیور ھر ہر طرح کے سامان خریدا جاتا ہے اور ہر طرح طرح سے لوگ شادی میں لطف اٹھاتے ہیں